नमस्ते हाँ हमारे गाज़ीपुर बाज़ार में दुकान है आइसक्रीम की हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बनती है बहुत पुरानी दुकान है हमारी जो है यहाँ का प्रे तीस साल पुरानी दुकान है हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं कम से कम सौ डेढ़ सौ लोग हमारी दुकान से ले जाते हैं बेचने के लिए हाँ मिलती है बहुत लोग ले जाते हैं बेचने के लिए आप भी ले जाइए हमारे यहाँ से बिक्री के लिए उठा के हाँ थोक के भाव बिकती है और क्रीम वाली आइसक्रीम बिकती है और दूध वाली आइसक्रीम बिकती है यहाँ बहुत पुरानी दुकान है बेचने के लिए आपको कितना चाहिए आप लेना चाहती हैं अपनी दुकान के आप अपनी दुकान के लिए बेच लेना चाहती हैं बेचने के लिए लेना चाहती हैं हाँ बेचने के लिए हाँ हाँ आइए सबलोग आते हैं ले जाते हैं आप भी उसी में आइए हाँ आपको अच्छे हिसाब से अच्छे भाव से दिए जाएँगे बहुत दूर नहीं है गाज़ीपुर में है सबलोग जानते हैं हमलोगों को हमारी दुकान को सब जानते हैं हर जगह हमारी दुकान का नाम भी है गली गली में सारे लोग जानते हैं घूमने फिरने वाले सब आते जाते हैं और बच्चे सब खाते हैं सब जानते हैं अच्छा हमारे यहाँ बनती है हाँ हाँ आप भी आइए ले जाइए बेचिए कुछ काम करिए तरक्की करिए आप भी इसी में हाँ सब लोग आते हैं ना एक बार नहीं दो बार तीन बार हमेशा और कहीं से नहीं ले जाते हैं हमारे यहाँ गाज़ीपुर में बहुत प्रसिद्ध है बहुत नामी है सबलोग बूढ़े बच्चे सब खाते हैं ठीक है आइएगा नमस्ते